हा मां त रोज़ हिते ई ईंदी आहियां तव्हां केरु अरे तव्हां तव्हां हिते अच्छा मां त हिते रोज़ ईंदी आहियां ठीकु आहियो छा था करो हाणे अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे जाम सुठी ॻाल्हि आहे तव्हां त जाम सुठी मार्कुनि सां पास थिया होयव त हाणे बि सुठी पढ़ाई करे रहिया आहियो हा अच्छा पोइ हिन ॻाल्हि हा पो हिन हा पो हिन अनासाद गाडन में रोज़ु ईंदा आहियो मां हा जाम साल थी विया मां त शिकिलि बि न सुञाणी माव तव्हांजी हा हा मां त हिन अनाबाग गाडन में रोज़ु ईंदी आहियां शाम जो कसरत वग़ैरह कंदी आहियां ऐं वातावरण जाम सुठो हूंदो आहे हवा जाम सुठी लॻंदी आहे हिन महिल ऐं थदि में त जाम अञा बि थोड़ी उस बि हूंदी आहे त उहो बि सुठी लॻंदी आहे न उस थदियुनि में सुठी ॻाल्हि आहे सुठी ॻाल्हि आहे पर तव्हांजे घरु पासे में ई अथव त ॾह पंद्रहं मिंट रोज़ु ईंदा कयो हा मां त हिन महिल ईंदी आहियां पो मिलंदा कयो तव्हां हा हले हा हले जय झूलेलाल